किताब पढ़ण जो शौक़ु मूंखे नंढिपण खां ई आहे ऐं मां वक़्त ब वक़्त किताब पढ़ंदी रहंदी आहियां सिंधी साहित्य सां लाॻापो मुंहिंजो घणे वक़्त खां रहियो आहे ऐं मां सिंधीअ जूं किताब पढ़ंदी रहंदी आहियां सिंधीअ जो हिकु किताबु गोवर्धन भारती लेखक जो पखिआड़ा वलड़ खां विछड़िया इन उनवान सां मां किताबु पढ़ियो इन किताब खे पढ़ी करे मुंहिंजे अखियुनि मां ॻोढ़ा वही आहिया हिन में लेखक भारत ऐं पाकिस्तान हिंद ऐं सिंध जी विरिहाङे जो वर्णन कयो आहे जॾहिं विरिहाङे जे बारे में सरकार जॾहिं आदेश कढियो उनखां पोइ माण्हू जे मन जी स्थितीअ जे बारे में हिन में ॿुधायो वियो आहे त कीअं माण्हू पंहिंजे अझे ऐं अझे खे छॾे करे हिंद खे छॾे सिंध खे छॾे करे हिंद में अचण लाइ तयार थिया उहे पंहिंजी जन्मभूमि खे छॾे करे जॾहिं आहियां पे तॾहिं हुननि जी अखियुनि में ॻोढ़ा पई विया ऐं असांखे पढ़ंदे वक्त ईंअ पए लॻो त ॼाण असां बि उनहि दौर खां गुज़रूं पिया उन ई मंजर खां असां बि साभ्या थियूं पिया ऐं इन करे हिन किताबु मुंहिंजे मन खे झिंझोरे छॾियो मुंहिंजी अखियुनि मां ॻोढ़ा वाहे छॾिया